उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र में संबधित खपत जे मुद्दे जे लाइ सरकार सब्सिडी ॾींदी आहे छूट ॾींदी आहे सामर्थ्य कार्यक्रम कंदी आहे ऐं तमामु सभिनी खे स्पोर्ट कंदी आहे